स्पोर्ट्स वा स्पोर्ट्सा भितोर जायतीं खेळां आसा खेळान खेळ हो असो एक की तितून विनींग वो लुजींग आसताच जीत आनी हार आसताच हार कोण कोण बोरो हुशार वो कोण एशें को खेळपा बोरो आसा तो जिकतलो ऑपोजीट टिमीक हारयतलो वो कोण वो कोण बोरो खेयटा जाल्यार दुसऱ्या टिमीक हारयता वो दुसरी टीम बरी खेळटा आनी ह्या टिमी हारयता हें सदांचें नॉर्मलूच बट हितून आमी हारल्यार एशें कोन्न निराश जावपा जायना की एशें कोन्न फोर एग्जांपल म्हाजेंच घे हांव हितून बॅडमिंटना जायतें बोरें आसा हांयें आख्ख्या आख्खा स्कुला एशें कोण कोण पार्टिसिपंट आसा तेंकां हारयलां बट बेश्टें स्टेटीन स्टेट लेवला खेळपा गेलें जाल्यार ऑपोजीट कोण बरो आसा तेणें म्हाका हारयलें बट हांव केन्ना निराश जालो ना हांव आनी प्रॅक्टीस करीत रावलें प्रॅक्टीस करून करून म्हाजी एशें कोन्न बोरें प्रॅक्टीस कोन्न कोन्न म्हाका आनी हिम्मत मेवली की हांव बरें कोरो मुकार आनी आनी बोरें करूं म्हाका अशें जायतीं मागीर मॅडल मेवळो आसाय हांव केन्ना सॅड बीन जालो ना हारलीं बीन म्हुणोन दुसरें हॅप्पी हांवूंय हॅप्पी जालें अशें चिंततालें हांव हांवूंय त्या प्लेसीचे आहल्यार हांवूंय हॅप्पी जाता आसलें एशें कोन्न कोन्न लोकांनी लोक कितें उलोयताय तें हांव केन्ना हें जालें ना बीन